ہاں ہمارے گاؤں میں آبپاشی کے سہولیات موجود ہیں ہمارے گاؤں کے حالات اچّھے ہیں برے نہیں ہیں وہاں سرکار کے دوارا ابھی جلدی ہی ابھی جلدی ہی بنا دیا گیا ہے جس سے ہمارے گاؤں میں لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا ہو گئی ہیں لوگ اپنے کھیتوں میں آسانی سے اپنے کھیتوں کو اچھے طریقے سے سیچ لیتے ہیں لوگ اچھے طریقے سے پانی پہنچا لیتے ہیں سرکار نے ابھی جلدی اس کا انتظام کیا ہے اور باقاعدہ ایک ہزار فٹ گہرا نیچے سے پانی سرکار سرکار نکالتی ہے اور ہر ہر جگہ پہنچاتی ہے بلکہ ہمارے گاؤں کے قریب قریب جو گاؤں ہیں وہاں پر بھی پانی آسانی اور باسہولیت پہنچایا جا رہا ہے اور جب ہمیں پانی کی ضرورت ہوتی ہے تو ہم وہاں جو اس کا مالک ہوتا ہے جو آپریٹر ہوتا ہے ہم اس سے کہتے ہیں کہ اس سے ہم چالو کرنے کے لیے کہتے ہیں تو وہ چالو کر دیتا ہے اور ہم پانی کو ذخیرہ اندوزی کر لیتے ہیں اپنے کھیتوں میں اپنے گھروں میں اس طریقے سے ہمارے ہمارے حالات ہمارے گھروں گاؤں کے حالات ہمارے وہاں کے حالات بہت اچّھے ہیں برے نہیں ہیں وہاں کے حالات اچھے طریقے سے چل رہے ہیں اچھے طور سے چل رہے ہیں اور وہاں پر آبپاشی کے لیے بہت اچھی سہولیات ہیں اور کچھ ایسی جگہیں ہیں جہاں پر سرکار دوارا پانی نہیں پہنچایا جا سکتا کچھ مجبوریوں کی وجہ سے تو وہاں پر اپنی طرف سے لوگوں نے وہاں پر مشینیں لگائی ہیں مشینیں لگائی ہیں جس کے ذریعے وہ آبپاشی کا کام کر رہے ہیں یعنی کسی کو کسی طریقے سے کوئی پریشانی نہیں ہو رہی ہے سیراب شدہ زمین میں جیسے گنا اگایا جاتا ہے دھان اگایا جاتا ہے دھان کو اگانے کے لیے پہلے بہت سارا کھیت کو سیراب کیا جاتا ہے اس کے بعد میں اس میں اس میں دھان کو اگایا جاتا ہے اسی طرح سے گنے میں بھی پانی سینچائی کی جاتی ہے اسی طریقے سے اور بھی بہت ساری فصلوں میں اور بھی بہت ساری فصلوں کو وہ پانی سے سینچا جاتا ہے اس میں پانی ڈالا جاتا ہے پھر اس کے بعد میں اسے اگایا جاتا ہے کچھ ایسی فصلیں ہوتی ہیں جس کو پہلے جس کو پہلے پانی ڈالا جاتا ہے اس کے بعد اگایا جاتا ہے کچھ ایسی فصلیں ہوتی ہیں جس کو اگانے کے بعد پانی ڈالا جاتا